बिचौलिया जे छै ने कि जेना धान मकइ हमरा सब उपजबै छिए ओकरा जे छै की बेचैमे अपन जे छै कि जे ओकर होइ छै कमीशन ओ दऽ दै छिए बात भऽ जाइ छै तऽ बढ़िआँसँ मतलब की बिक जाइ छै अच्छा तरीकासँ अच्छा रेटमे कोइ दिक्कत नहि छै लेकिन बिचौलिया रहलासँ बढ़िआँ होइ छै आसान होइ छै बेचैमे आओर बिचौलिया नहि रहै छै तऽ थोड़ा दिक्कत होइ छै जेना भऽ गेल मकइएमे बिचौलिया नहि छै तऽ डायरेक्ट देल जाइ छै मकइ तऽ ओकरामे सी डी बी डी बताबै लागै छै उल्टा सीधा बिचौलिया रहलाके बाद कोइ दिक्कत नहि होइ छै ओ अपने समझि लै छै गाड़ी तुरन्त खाली भऽ जाइ छै बिचौलिया नहि रहलाके बाद जे छै कि व्यापारी कहै लागै छै मकइ पानी खा गेल छै तऽ मतलब की बढ़िआँ सुखल नहि छै आओर धूप लागतिए एकदिन कच्चे मकइ लानि लेलिए बाजार मतलब की बहुत तरहके नुक्स निकालै लागै छै अगर वही बिचौलिया बीचमे रहै छै तऽ ओ जे छै की ओकरामे कोइ नुक्स निकालैके नहि रहै छै अथी जल्दीसँ मतलब कि बिक जाइ छै बिचौलियाके भी किछु कमाइ भऽ जाइ छै तऽ हमरा आओरके जे छै कि बिचौलिएके बीचमे रखिकऽ जल्दीसँ बेचैके कोशिश रहै छिए नहि तऽ अपनेसँ गेलाके बाद बहुत परेशानी छै बिचौलिया रहै छै तऽ जे छै कि कोइ टेन्शन नहि होइ छै बेचैमे ज्यादा देर गाड़िओ लाइनमे खड़ा नहि रहै छै नहि तऽ बिचौलिया नहि रहलाके बाद गाड़ी जे छै की दू दू दिन तक लाइनमे खड़ा रहि जाइ छै ओकरा सँ जे छै की गाड़ी वला के किराया भी डबल दियै पर जाइ छै ओकराबाद जे छै की अगर कम दाममे जे छै की बेचैके छै तऽ तुरन्त बिक जाइ छै टका भी नगद मिल जाइ छै जकरामे की तुरन्त नगद कैशके बात करै छिए हमसब तऽ जे छै कि व्यापारी जे छथिन कि दू परसेन्ट काटैके बात करै छथिन कैशमे अगर कैश नहि लेबैके छै तऽ ओकरामे जे छै कि आठ दिन दस दिनके उधारी दिए छै ओकरामे जे छै कि परेशानी छै फिर दस दिनके लेल दौड़ैके पड़ै छै ओकरामे मकइ बेचैमे बहुत तरहके टेन्शन छै की उधार देलाके बाद आदमी किसान फँसि भी जाइ छै कइ बार एहन होइ भी गेल छै मतलब कि व्यापारी कहै छै जहाँ मकइ बेचलिए वहाँसँ टका अभी अइले नहि छै तऽ अहाँके कहाँसँ देब तऽ ओ मतलब की उधार नहि बेचैमे ही भलाइ छै जहाँतक कि नगदमे ही भलाइ छै बेचैमे की दू टका कम होइ या अच्छा छै कियाकि दौड़ैलए नहि पड़ै छै व्यापारीके पास कोइ परेशानी झेलैलए नहि पड़ै छै आओर नहि तऽ बस बिचौलिया पकड़ि लिऔ